ہلو ہاں ہلو ہاں سر منتشا اسٹیشنری سے بول ہلو

ہاں سر جی جی اُس کی پین آتی ہے اُس کی پین آتی ہے اور ایک ووڈ دو مطلب ہمارے پاس ابھی فی الحال تو اویلیبل نہیں ہے پر ایک ووڈن کا بھی جو آتا ہے ایک دم جو اتھینٹک رہتی ہے نا کیلیگرافی کی وہ ووڈن پین کا سیٹ رہتا ہے اس کے ساتھ ایک پورا سیٹ رہتا ہے پر اور ایک میڈیم رینج کی آتی ہے تو وہ ایک مِل جائے گی آپ کو ہماری دُکان پہ اویلیبل ہے آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اتھینٹک ووڈن والی ہے وہ ابھی فی الحال میرے پاس اویلیبل نہیں ہے اگر آپ بولیں گے تو میں منگا سکھ

ہاں اُس کے اندر نیب الگ الگ رہے گی سر وہ جو سیٹ آتی ہے پین کی اُس کے اندر ایک دو جتنے بھی دو نیبس یا تین نیبس کا ایسا کچھ سیٹ آتا ہے پین کے ساتھ اور سیاہی الگ سے رہتی ہے اور ایسے ہی نارمل ہے جو نارمل میڈیم رینج کی رہتی ہے وہ تو پین ہی آتی ہے صرف نیب چینج کرنی رہتی ہے نیب چینج کرنی رہتی ہے مطلب جیسے انک پین رہتی ہے ویسی رہتی ہے صرف آپ کو نیب چینج کرنی رہتی ہے اور یہ جو ووڈن والی کہہ رہی ہوں میں وہ جیسے وہ پراپر اتھینٹک دوات ہوتی ہے نا وہ ڈُبا کے پراپرلی انک باکس میں ویسا کرنا رہتا ہے اُس کے ساتھ بھی چار پانچ نیب آتی ہے تو وہ آپ آڈر کرو گے تو پورا سیٹ آپ کو لینا پڑے گا اویلیبل نہیں ہے وہ آپ اگر جی آپ ہاں بولیے نہیں میڈیم رینج والی جو ہماری دُکان پہ اویلیبل ہے نا سر وہ آپ کو سبھی لینگویج کے لیے ہو جائے گی اور زیادہ کاسٹلی بھی نہیں پڑے گی اور وہ تھوڑا سا ازی ٹو یوز رہتا ہے کیونکہ وہ نارمل پین جیسی رہتی ہے آپ شاپ پہ آ جائیے سر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو وہ آپ کو سوٹیبل رہے گی مطلب بہت کاسٹلی بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جی جی اوکے اوکے سر اوکے اوکے اللہ